हेल्लो जी सर हाँ लेबर सब तनी लेट सऽ अलै हें ने ओहि के कारण लेट भए गेले यऽ अभी दू चारि गो लेबर ऐजे काम पर न आ रहलै हय आओर सब अलै हय लेट सऽ अलै यऽ ऐसन ओकरा घरमे कुछो प्रोब्लम रहलै यऽ प्रोब्लम रहलै कि ओकरा फेमिली प्रोब्लम रहलै यऽ तीन चारि गो के ताहिके कारण ओ लेट सऽ एलैए अभी दू चारि गो रहलैए जे अलैय अभी लेट सऽ अलैय काम पर ओ सब अलैय जी ओ कल सेना रहतै दिक्कत सर कल से ठीक रहतै सबके समझाय देलियै हम जी जी जी ई हम आइ सबके समझा देलियै सर कि कल सबके सब टाइम से चल अतै जी ओकर सऽ ने होतै दिक्कत सर जी जी जी आइ पाँच गो आदमी अनुपस्थित हय बाँकी आयल हय जी जी अब ने होतै सर जी

अब न दिक्कत होतै सर काल्हि सऽ न दिक्कत होतै ओ कह रहलैए कि सर कल से चल अबै दस बजे तऽ हम कह देलियै कल दस बजे न पहुँचम तऽ हम सबके हाजिरी काटके दस दिनके हाजिरी काट लेब जी

जी जी जी जी ई सब व्यवस्था ई सब व्यवस्था ठीक ठीक अय सर लेकिन एहे की ओ लेट से जे आबऽ ने ओहिके कारण तनी लेट हो जाइ छै कल सबके समझाय देलियै यऽ काल से नहि कोइ दिक्कत हेतै जी ठीक छै जी ठीक